हमरा एखन तकमे अपना एहिठामके एकेटा कथा बुझल रहय जे मण्डन मिश्र आ शङ्कराचार्यके शास्त्रार्थके बाँकी आर हम कोनो कथासँ अवगत नहि छी